हमारे क्षेत्र में कई पारंपरिक खेल खेले जाते हैं और कबड्डी हमारा राष्ट्रीय खेल है कबड्डी पूरे भारत में खेला जाता है क्रिकेट भारत का सबसे पसंदीदा खेल है क्रिकेट को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में खेला जाता है और ये फ़ुटबॉल के बाद बहुत लोकप्रिय खेल है क्रिकेट में ग्यारह प्लेयर होते हैं इसमें इसमें दो टीमें आपस में खेलती है एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती है हार जीत का खेल रहता है कई बार मैच टाई भी होते हैं